हैल्लो हां जी दंगा सिंह होर बोल्ला दे सर तुसें बोलेआ हा के इक घर दिक्खनां में घर दिक्खेआ थुआढ़े ते हां में साबैं गै दिक्खेआ बड़ा अच्छा घर ऐ सांबे इत्थें अपनें मेन चौंक च गै थोह्ड़ी सुम्म आह्ली साईड गै हां जी भैया चार कमरे नै इक बॉथरूम ऐ ते पार्किंग ऐ ते गड्डियां लानें गी जगह् ऐ दो गड्डियें दी जगह् ऐ दो गड्डियां लग्गी जंदियां भाइया रेट ऐ एह्दा त्रीह् लक्ख रपेआ ओह् कोई गल्ल नी कल कुत्थैं मिलचै अस ठीक ऐ मेन अड्डे पर मिलो